لکھنؤ ضلعے کے اندر بہت سارے مقامی آرٹ کی شکلیں اور دستکاریاں موجود ہیں یہ آرٹ کی شکلیں نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں اور یہ ضلع کی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی بھی کرتی ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں یہ ہمارے یہاں پر بجری کا کام بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اسی طریقے سے شرٹ پینٹس وغیرہ کا کام بھی بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے جس کے لیے کئی نسلیں اس پر کام کر چکی ہیں اور اسی طریقے سے مٹی کے برتن بنانا یا کمہاری کا کام جو ہوتا ہے اس سلسلے میں وہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نسل در نسل اسی کام کو چل کو چلے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے لکھنؤ کی تہذیب اور ثقافت کی عکاسی بھی کرتی ہیں اس کے لیے ہمارے لکھنؤ کے بہت سارے لوگ اس پر کام پوری کرتے ہیں اور اسی کے لیے مسلسل کوشش بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری تہذیب سے وابستہ ہیں وابستہ ہیں اور اس کا خیال ہم تمام لوگوں کو ہے جس کے لیے ہم لوگ اور ہمارے معاشرے کے لوگ مسلسل کوشش کر رہے ہیں